میری ایک دوست ہے جسے میں مشورہ دینا چاہوں گی کیوںکہ وہ بہت اچھا گانا گاتی ہے اُسے دینے کے لیے میرے پاس بہت سے مشورے ہیں جیسے کے وہ صُبح روزانہ اُٹھے اور اپنی پریکٹس کرے ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے اُس کا گلا جلد خراب ہو جائے بلکہ ایسی چیزیں خان کھائے وہ جس سے اُس کا گلا اور بہتر ہو اپنے آپ کو بہت اچھا گلوکارہ بنانے کے لیے وہ ایک اُستاد کا انتظام کرے جس سے وہ گانوں کی باریکیوں کے بارے میں سمجھائیں کہ اُسے کس طریقے سے گانا اور پر فام کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب جو میں اپنی دوست کو مشورہ کے طور پر بتانا چاہوں گی